हीअं त खेल ॿ तरीक़े जा थींदा आहिनि सुठा खेल ऐं महान खेल सुठा खेल उहे हूंदा आहिनि जेका असांजे मन खे वणंदड़ हूंदा आहिनि ऐं असां खे लॻंदो आहे की बार बार खेलूं असां जो मनु न सफिर प्रफुल्लित थींदो आहे महान खेल उहो हूंदा आहिनि जंहिं खे जीअं वॾे लेवल ते खेले माण्हू इंसानु उन इंटरनेशनल लेवल ते खेले अवॉर्ड जीते अचनि इंडिया जो नालो रौशन करे अचनि जीअं हे हू इन उदहारण आहे क्रकेट क्रकेट में हींअर वर्ल्ड कप इंडिया ये हथु आयो त इहो महानु थियो हीउ हिकु महानु कमु थियो असां जे इंडिया खे जीत मिली ऐं